जोंनि बर' रावआ जों एखेलगे गोदोनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हारिजों थानानै एखे थासारिआव रायज्लायलायनानै दा जोंनि रावआ माखासे बांला रावजों सोमोन्दो थालांनाय दङ' जेरै बन्द' हरताल बाजार भेजाल रस'गल्ला मिस्टि बेफोर रावफोरा बांला रावफोरनिफ्राय फैनाय मानोना बेफोरो सोमोन्दो जानानै था सोमोन्दो रावआव जानानै थाबाय दा जोङो बेखौनो जोंनि थासारिआव बर' हारिफ्रा रायज्लायनानै जों गावनि आंगो राव होननानै बाहायफानाय जायो